मां अशोक जेसवाणी थो ॻाल्हायां स्कुल में मूंखे मुंहिंजो पसंदीदा विषय याने सब्जेक्ट इतिहास हूंदो हुयो इतिहास में पढ़ण में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो छाकाणि त हुनमें गुज़रियल ज़माननि जूं राजाउनि महाराजाउनि जा क़िसा हूंदा हुया कीअं हिंदुस्तान ते पहिरीं मुग़लनि राॼु कयो हुनखां पोइ अंग्रेज़ आया अंग्रेज़नि ऐतिरा ज़ुल्म कया ऐं हुनमें असांजे वॾनि नेताउनि ऐं बुज़ुर्गनि केतिराई शहीद थी विया हिन देश खे आज़ादु करण जे लाइ मां हुननि जो कोटि कोटि धन्यवाद थो कयां मूंखे हिस्ट्री ॾाढी पसंदि ईंदी आहे इन्हनि में अलॻि अलॻि जॻहि संसार जूं ॻाल्हियूं ऐं पसंदीदूं जॻहियूं हिस्टोरिकल प्लेसेस मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि जय झूले